एक लाख पांचशें हजार दोनशे बावीस दोन लाख सशे हजार एकवीस तीन लाख तिनशें तीस तीन लाख तिनशें अठ्ठावीस णव लाख पांचशें वीस